क'कराझार जिल्लानि सुबुंफोरनि मोगा मोगि जानांनायनि जाहोन फोरा जाहैबाय मेइनाव सोलोंथाइ सोंलोंथाय गैयैनि थाखाय बिसोरो जिउआव मोगा मोगि जानाङो बिनिफ्राय क'कराझार जिल्ला सिंआव थानाय मानसिफ्रा जौ जुवाखौ बांसिन बायनो हमनायनि थाखाय सुबुंफ्रा गावनि जिउआव गोबां हेंथा एबा जिउखौ आसखान्दायै खालाम नांगौ जानानै फैयो बिनिथाखायनो आं दैदेनगिरिफोरनिआव खावलायो बेफोरनि सायाव एसे सांग्राङै नोजोर होनानै खामानि मावनो थाखाय